बैंक संबंधित में लोन लेने में तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से लोन मिल जाता है हम लोग बैंक में का लोन लेना होता है तो एस बी आई बैंक हुआ या फिर बड़ौदा हुआ या फिर यूको बैंक हुआ ये सब बैंक हमें या दक्षिणी बिहारी बैंक हुआ ये सब बैंक हमें बहुत मतलब एमाउन्ट पर भी लोन देते हैं और हम लोग लेते भी हैं क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं किसान परिवार से तो हमको तो हर हाल में ये लोन चाहिए क्योंकि लोन अगर हमको नहीं मिलेगा तो फिर हम खेती खेती कैसे करेंगे लोन क्योंकि हम लोग को जो है ना कार्तिक में पैसा का मतलब रखिए ना कार्तिक को कहा जाता है नवम्बर नवंबर में अक्टूबर नवंबर में हम लोग को रुपैया का बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है तो इसलिए हम लोग एक साथ रुपैया का उसमें भी तो हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं बैंक से पैसा लेते हैं तो लगभग हमको लगता है जो दक्षिणी बिहारी से लेते हैं तो एक रुपये तो लगभग हर एक सभी बैंक एक रुपये तक ही लोन हम लोग को देते हैं और हम लोग उसको चुकता भी कर देते हैं किसान का के सी सी भी मिला था वो भी एक लोन ही था वो भी हम लोग को मिला था के सी सी के रूप रूप में लोन फाइनेंस करते हें जैसे मानिए अभी बाज बजाज का बहुत जोर शोर से फाइनेंस चला हुआ है बजाज से तो उसमें भी हम गाड़ी या हीरो से तो उसमें भी हम लोग गाड़ी लेते हैं या मोटर साइकिल ले लेते हैं तो उसमें हीरो से वो भी मतलब लेने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होता है सिर्फ अगर जिसका सिविल थोड़ा गड़बड़ रहता है तो उसको होता है और अगर जिसका सिविल बढ़ियाँ रहता है उसको लोन बड़ा एमाउंट में भी मिल जाता है बजाज का है जो सबसे फर्स्ट बार बजाज बोलता है छोटा सा अमाउन्ट लेने के लिए उसका कार्ड बनवाने के लिए तो बज उसमें भी हम लोग बना लेते हैं और ले लेते हैं तो फिर वो भी लोन देता है हमें वो भी लोन हमें अच्छा खासा देते हैं जैसे मान लीजिए अभी क्या कहते हैं इसको दक्षिणी बिहारी बैंक दक्षिणी बिहारी बैंक जीविका के थ्रू वो जीविका के थ्रू लोन देती है ओ तो एक रुपये लोन पड़ता है और हम लोग को बड़ा एमाउंट में भी मिल जाता है लाख रुपैया तक हम लोग का मतलब जरूरी रहता है तो हम लोग को प्राइवेट लोन करके लाख रुपैया तक का हमको मिल जाता है और ये क्या ये किसान क्रे वाला जो होता है एस बी आई बैंक एस बी आई बैंक एस बी आई बैंक में भी हम लोग को लोन मिलता है तो एस बी आई में भी हम लोग को किसान क्रेडिट पर लोन मिलता है तो उसपे भी पचास हज़ार के आस पास हमलोग को लोन मिल जाता है तो हम लोग को कहीं कोई बैंक से मतलब ये नहीं होता है कि लोन नहीं जिसका सिविल बढ़ियाँ रहता है उसको लोन मिल ही जाता है और सभी लोन का लगभग हमको लगता है बजाज का थोड़ा ज़्यादा है लगभग हमको लगता है बजाज का एक डेढ़ रुपये पड़ता है बाँकी बाद सभी बैंक को जैसे हुआ एस बी आई इसके बाद ये दक्षिणी बिहार यूको बैंक ये सब बैंक देती है एक रुपये लोन एक रुपये लोन हम लोग लेते हैं और इसमें फाइनेंस जो होता है फाइनेंस में भी हम लोग को एक रुपये के ही आस पास पड़ता है और लोन लेते हैं लोन अब लगभग हर एक घर में हर एक मतलब दीदी ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ पर लोन नहीं लिया गया है हर एक आदमी लोन लेकर और अब अपना बिजनेस चालू करता है बिजनेस के लिए पहले सोचना पड़ता था कि कैसे चालू करें तो अब लोन लेकर आराम से उसका बिजनेस हम कर लेते हैं और बिजनेस से जैसे जैसे पैसा आता जाता है और लोन को हम देते जाते हैं चुकता करते जाते हैं चुकता करते जाते हैं लोन को इसका बाँधा हुआ रहता है कि जे चौदह महीना का हुआ चौबीस महीना का हुआ या छत्तीस महीना का हुआ इस ढंग से इसका भी बाँध दिया जाता है कि इतने दिन तक ये लोन चलेगा तो उसमें भी चलता है इतना दिन तक चलेगा तो उसमें चलता है और हम लोग अच्छे से उसको जमा भी कर देते हैं जमा करने के बाद हमको फिर वहाँ से रिक्वेस्ट आता है कि आप फिर से लोन लीजिए और हम लोग अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर करके लोन लेते हैं मेरा रिक्वेस्ट है जो ये बेगूसराय सीमा ग्रामीण में लोन पर सरकार ध्यान दे